جی ہاں میں شیئر مارکیٹ سے واقف ہوں شیئر مارکیٹ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلیٹفارم ہے شیئر مارکیٹ میں اتار اور چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے ہر مارکیٹ ہر تجارت میں نقصان فائدہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے یہ مارکیٹنگ یا تجارت کا اصول یا قانون ہے اسی طرح شیئر مارکیٹ میں بھی اتار اور چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے ڈیجیٹل ایپس نے ہندوستان میں تجارت کو یوں تبدیل کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں ہمیں مان لیجیے پیسے نکالنے کے لیے اے ٹی ایمس کی لائن نہیں لگانی پڑتی ہمیں بینکوں میں نہیں جانا پڑتا پیمنٹ ہم اپنے ڈیجیٹل پلیٹفم لائک بھیم یو پی آئی فون پے گوگل پے وغیرہ سے ہم کر دیتے ہیں جہاں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک فائدے مند ایک نقصان بہ جیسے ڈیجیٹل چیزوں کے بہت سے فائدے ہیں اسی طرح نقصانات بھی ہیں